वास्को चिखले निवाडे सांकवाळे आनी बोरी फोंडा पणजे पाजेकार म्हापशां म्हाजोड्डा शिर्णेंळे कुळ्या कालया सावड्डें मोलें केपें आनी कुट्टाळी केळशी कांसावळे आनी ठाण्यार पाजेदार म्हापशा मोरजें शिनोळे कुळ्या काल्यां वरें लोटलें तिसवाडी तारी वाड्यार पण्टें पण्टे मळार तोळी आंबोड्यां कुमार जुंया आनी वेळी पाड्यार शिरगांव उदीर व्हडले भाट आनी धाकडे मार्शेलान वेलसांव मापा कवळ्या आक्षी आरंबोल टिकयार तिटियार पेडा कडेन आनी मागीर शिरोड्या आनी बांदोडा आनी तुयें मोपा नागजरी पेडण्यां आनी सातेरी वाळपय आनी सड्यार आनी झुवारीनगर सांग्यार आनी बिचोली चोण्णां आनी कुळचुड्या आनी जॅसिंतो आनी दारबांदोडा काणकोण पोळें आनी कासोलीम आनी आक्षे आगासीम वेलसांव वेल्ला गोवा आनी फोंडा हॉलांद आनी बायणां खारीवाडा आनी वॉलांत आनी मेस्ता वाडा आनी मांगूर आनी चेट्टी बोगद्यार आनी मडगांव दावोलीम आनी खारसवाडा आनी तिसार आनी तोरशा थिवीम नुयें ओल्ड गोवा आनी उतात्मा चौक दादामार दोडा मार्ग दोना पावला आनी बांबोली आनी आनी धारबांदोडा केपें आनी सावयवऱ्यां पिलार आनी आनी कितें जावं शकता आमच्या हांगा पोळ्यार आनी वास्को आनी सावय वरें आनी

शिवोळे सावलीम आनी राय आनी

मडगांव आनी आनी आमचो बागा आनी आमचो उतौर्डा

पालोलें आनी पारा आनी वळशे कडेन आनी आनी जुना बाजार सतर आनी कितें उरलें आनी देवळा कडेन आनी पेडा कडेन आनी आनी चार रस्त्यार आनी

रसाय आनी आमचो ये कळेशी केळशें आनी कसर नाल आनी आमचो ये आमचे किदें म्हणटात ते थिवी वेर्ना आनी करमली जालें